देशमे जे छै ने से अस्पतालके देखभाल बहुत बढ़िऑं होइ रहल छै हमरा सबके गाँवमे जे छै ने से उतना ध्यान नहि दै छै ध्यान देबाके चाही टाइम पर पेशेन्टके देखरेख करना चाही डॉक्टरके कमी यऽ नर्सके कमी यऽ अच्छा से नहि पेशेन्टके देखरेख होइ रहल यऽ ने दबाइ दैया सुविधामे दू गो टैबलेट टा दए दैया बस भए गेलै यहएमे ठीक भए जायत आओर बढ़ियाँ से नहि अथी करैए देखभाल बहुत चीजके कमी यऽ एहि लएके जे शहरमे बढ़िऑं रहैए देशमे बढ़िऑं यऽ लेकिन गाँव सभमे जादा ध्यान नहि दैया एहि सब पर ध्यान देबाके चाही सब किछुके देखरेख करबाके चाही सबके ध्यान देना चाही आओर जे छै से एहिमे अथी दबाइयो आरमे किछु दिक्कत यऽ दबाइयो आर समय पर नहि मिलैए यहए सब बात यऽ और की बताबु